ہاں ہلو جی جی شوز والے سے بات ہو رہی میری ہاں ہاں جو جوتا آپ کے پاس سے لایا تھا میں کیمپس اسی کا فیڈ بیک دینے کے لیے میں کال کیا ہوں جی جی جی ابھی آپ چھ مہینہ پہلے سال بھر پہلے میں نے لیا تھا جی جی جی بارہ سو کا دیا تھا آپ نے بارہ سو بتایا تھا ہزار روپیے کا دیا تھا جی جی ہاں ایک دم زبردست جوتا میں سمجھا رہا پتا نہیں کیسا نکلے گا نہیں نکلے گا لیکن بہت اچھا لگا جی جی اندر جو گدا ہے نا وہ بہت مست ہے مطلب کمفرٹیبل جس کو بولتے ہیں بہت سکون ملتا ہے اس جوتے کو پہننے سے ایک دم ہاں وزن بھی نہیں ہے وزن جوتے میں ہلکا ہے جی جی جی جی جی آئیں گے پھر لیں گے اپنے بھائی کے لیے ہاں ہاں ان کو بھی دلائیں گے جی ٹھیک ہاں تو ریٹ تھوڑا صحیح لگائیے گا کیونکہ ہم آپ کا جو ہے لگاتار اور ریگولر کسٹمر ہیں آپ کا تو ٹھیک ٹھیک